मूंखे चित्रकारीअ जो ॾाढो शौंक़ आहे मां घणे ई किस्मनि जूं चित्रकारियूं कंदी आहियां जीअं त फैब्रिक पेंटिंग तेल जी चित्रकारी कांच जी चित्रकारी ऐं रेत जी चित्रकारी पर मां घणे शइ त कांच जी चित्रकारी ऐं रेत जी चित्रकारी करण पसंद कंदी आहियां छो जो उहे ॿई मूंखे जाम वणंदियूं आहिनि जॾहिं मां कांच ते चित्रकारी कंदी आहियां त चित्रकारी करण वक्तु मां हुन खे अख़बार में वेहिड़े रखंदी आहियां ऐं जॾहिं मां रेत जी चित्रकारी कंदी आहियां त हुन खे हिक कपड़े में वेहिड़े रखंदी आहिंयां ऐं जॾहिं मुंहिंजी चित्रकारी पूरी थी वेंदी आहे मां उन खे फ़्रेम कराए चङी तरह संभाले रखंदी आहियां